हम अनेक प्रकार के पौधों को लगाना चाहेंगे जैसे औषधि वाले पौधे हो गए तुलसी के पौधे लगाएँगे उसके पत्तियों को तोड़कर चाय में डालेंगे और उसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो सर्दी खाँसी को आराम मिलता है और हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है और जैसे नीम का पेड़ लगाते हैं उसकी पत्तियों को तोड़कर उसको पीस करके फोड़े फुंसी में लगाते हैं तो उससे हमें आराम मिलता है इससे हमारे शारीरिक पीड़ा और शारीरिक आराम मिलता है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है और जैसे फूल वाले पौधों में हम अनेक फूलों के पौधे लगाने चाहेंगे जिससे हमारे घर की सुंदरता बढ़ती है जैसे गुलाब का फूल गेंदे का फूल और सूरजमुखी का फूल है इसके सुगंध बहुत अच्छे होते हैं और हम इसे ले जाकर के मंदिर वगैरह में बेचते हैं लोग लेते हैं और उसे खरीद करके भगवान को चढ़ाते हैं माला बनाते हैं अनेक उपयोग होता है फूलों को फूलों को और फूल को हम सुगंध के लिए भी प्रयोग करते हैं लोगों को अच्छा लगता है उसे देख करके और फल फल के पौधों में हम अनेक फल के पौधों को लगाना चाहेंगे जो हमें खाने के लिए अच्छा लगता है जैसे आम आम का पौधा अमरूद का पौधा अमरूद के पौधों में एक सफ़ेद वाला अमरूद एक लाल वाला अमरूद होता है तो हम दोनों को लगाना चाहेंगे क्योंकि दोनों का फल अच्छा लगता है लाल वाला अमरूद ज़्यादा मीठा होता है और इस समय आम में बॉल क्या हुआ है और अमरूद में फूल लगे हैं और आम का फल खट्टा मीठा दोनों होता है इसका स्वाद अच्छा लगता है और आम लोग अचार बनाने में और घर की अन्य सामग्री को बनाने में इसे उसे उपयोग करते है और जैसे कि सब्जियों को सब्जियों के पौधों में हम अनेक सब्जियों के पौधों को उगाना चाहेंगे जो हमारे रोज़ खाने के काम आते हैं जैसे आलू बैंगन गोभी टमाटर मिर्चा आदि ऐसे बहुत से पौधे हैं जो हम उगाना चाहेंगे जैसे कि उसे हम ले जाकर के मंडी में भी बेचते हैं लोग खरीदते हैं और घर में भी उपयोग करते हैं जैसे कि घर की सब्जी को खाने से बीमारी नहीं होती है वह स्वच्छ और सुंदर होती है उसमें इतना दवा नहीं डाला जाता है उसे घर के खाद से उगाया जाता है और वह अत्यधिक लाभदायक होता है हमारे जीवन के लिए और हमें अत्यधिक सब्ज़ियाँ उगानी चाहिए और उसकी अच्छे से देख रेख करनी चाहिए ताकि वे अच्छे से अच्छे हो सके सब्जियों में हम ऐसे अनेक से पौधे हैं जिसका अपने घर पर उगा करके उसका उपयोग करते हैं और उसको रोज़ पकाकर खाते हैं